हम लोग को विज्ञान और गणित में रुचि एक अच्छा तरीका से है क्योंकि पहले अदमी ज़्यादातर अपने हिसाब में एक प्रक्रिया से मौखिक जोड़ चित करते थे लेकिन आज विज्ञान इतना आगे बढ़ गए हैं एक बड़ा से बड़ा भी हिसाब कैलकुलेटर के हिसाब से ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता है उसमें जोड़ घटाव भी उतना नहीं करना पड़ता है गणित का थोड़ा ही सहयोग लिए हुए इसे एक अच्छा काउ कैलकुलेटर के माध्यम से हो जाता है इसलिए विज्ञान आज के समय में बहुत अच्छे हम ये काम किए हैं इसमें हम लोग काफ़ी फ्री भी रखते हैं हम हमारे गाँव घर में भी हम लोग कोई बिज़नेस भी करते हैं तो उसमें ज़्यादातर कैलकुलेटर का उपयोग करते है ज़्यादा दिमाग जोड़ घटाव गुणा में दिमाग नहीं लगाते हैं कैलकुलेटर आने से बहुत सारा सुविधा हो गया है कि कोई भी हिसाबे करना हो एक जल्द से जल्द हो जाता है बाज़ारे जाते हैं तो बाज़ार में भी हम लोग एक अच्छा तरीका से अपना हिसाब झन कर लेते हैं वैसे तो हमारे यहाँ विज्ञान खाना पीना भी बहुत अच्छे रुचि दिखाएँ हैं जैसा कि हमारे गाँव गाँव में घरों में कच्चे घरों में कहिए कि गैस सिंलेडर आ गया है इसमें खाना ने खाना बनाने में एक जल्दी तो होता ही है इससे किसी तरह अपना जैसे आँख में धुआँ भी नहीं जाता है इससे आँख खराब भी नहीं होता है और् ये विज्ञान हमारे यहाँ खाना बनाने में भी बहुत सारा मदद करते हैं और इससे भी धीरे धीरे और सारा विकास की ओर जा ही रहे हैं तो हमारा विज्ञान और गणित में रुचि काफी हद तक है भोजन जहाँ तक कि बनाने में इससे पहले देखा जाता था कि हमारी माँ बहनें चूल्हा पर खाना बनाते समय बहुत सारा आँख में जो धुआँ आता था उससे बहुत सारे आँख भी खराब हुए अगर किसी तरह का कोई जल्दीबाजी हो गया तो उतना जल्दी खाना भी नहीं बन पाता था लेकिन वहीं में विज्ञान आज इतना आगे बढ़ गए हैं कि एक पर एक अच्छा से अच्छा तरीका से खाना बन सकता है एक अच्छा तरीका से किसी भी तरह का कोई आबो हवा दिक्कत नहीं होता है आँख आँख भी खराब नहीं होता है आँख में धुआँ भी नहीं जाता है एक आराम से आराम अब गैस चुल्हा ले करके उसमें आसानी से खाना बनाया जाता है इसलिए विज्ञान बहुत अच्छा आगे विकास किए हैं और हो रहा है इसलिए सभी को चाहिए कि अच्छा अच्छा रूल सीखे और आज के समय में हर घर में गैस कनेक्शन हो गया है इस पर किसी भी तरह का धुआँ नहीं आता आँख में और अच्छा प्रक्रिया से